جی سر شو روم سے بات کر رہے ہیں جی مجھے ٹو ویلر ٹی وی ایس چاہیے تھی گاڑی تو اُس میں اویلیبل ہے آپ کے پاس اچھا اچھا تو اُس میں کلرس وغیرہ مل جائیں گے مجھے مجھے بلو کلر بہت پسند ہے اگر بلو کلر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو بتائیے اچھا تو کتنے تک کی پڑ جائے گی وہ اچھا اور اگر ہم ای ایم آئی پہ لینا چاہیں جیسے تو کتنے تک کا بن جائے گا اچھا جی جی جی اچھا چلیے تو آپ مجھے یہ جو بلو کلر ہے جی بلو کلر ٹی وی ایس ٹو ویلر یہ والی گاڑی آپ نکلوا دیجیے شو روم سے اور اِس کی آپ ایم ایم آئی بنوا دیجیے آپ جو ابھی فی الحال لینا چاہتے ہیں وہ لے لیجیے اُس کے بعد میں آپ وہ کر دینا ٹھیک ہے ہاں اب جی جی یہاں سے اپنے گھر سے نکل ہی گیا ہوں آدھے گھنٹے کا رستہ ہے میرا آپ کے شو روم کا میں بس آپ کے شو روم پہ پہنچے ہی والا ہوں آپ نکلوائیے اتنا باہر جی

جی بس میں پہنچنے والا ہوں میں راستے میں ہی ہوں آپ جو ہے نکلوا دینا اور اُس کے اچھے سے اگر تھوڑی نئی ہوگی نہ بہترین صاف صفائی کروا دینا اگر تھوڑی دھول وغیرہ لگی ہوئی ہوئے گی ہوگی نا تو اُس کو تھوڑا سا جی جی بالکل ہاں ایک دم مطلب یہ ہے کہ بالکل صاف سُتھری چاہیے بالکل نئی بڑھیا ایک دم چلیے ٹھیک ہے اِنشاء اللہ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک